समग्र स्वास्थ्य आ फिटनेसके लेल तैराकी बहुत जादा फायदेमंद छै जखन अहाँ साँस रोकिके पानिमे उतरब तखन बहुत देर तक साँस रोके रहब तऽ ओहिसँ बहुत फायदा होइत छै की होइत छै की अहाँकेँ साँस रोकबाके प्रैक्टिस भऽ जायत आ ई बहुत मदद करैत छै बहुत सारा बीमारीके सेहो इलाज छै एहि से मनोरञ्जन सेहो होइत छैक